خواتین کو روزانہ کے معمول میں مختلف چیلنجیز کا سامنا ہے جیسے خاندان کی دیکھ بھال سماجی دباؤ ذاتی ترقی کے مسائل وغیرہ اور گذشتہ برسوں میں خواتین نے مختلف شعبوں میں اپنے حصے کو بڑھانے کے لیے کئی مثبت اقدام اٹھائے ہیں جیسے تعلیم صحت سیاسی شرکت اور تہذیبی تبدیلی میں شرکت اسی طرح ہندوستان میں قوانین میں تبدیلیاں کی گئیں جوا خواتین کے حقوق کو بڑھانے میں مدد فراہم کرتی ہیں یقینی طور پر تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ خود کو موجودہ معاشرے میں محفوظ محسوس کر رہی ہیں لیکن کافی حد تک بہتری آئی ہے اور جہاں تک کام اور تعلیم میں مساوی حقوق کی بات ہے تو بڑی حد تک ان کو اس میدان میں مساوی حقوق عطا کیے جا رہے ہیں